नमस्ते नमस्ते

घूमने जाना है अच्छा कहाँ जाना है घूमने अच्छा हम बताएँ कहाँ जाना है अरे आप पास में ही चले जाइए इलाहाबाद और

ठीक है पहले इलाहाबाद चले जाइए अरे वहाँ पर जाइए पार्क है गंगा जमुना नदी है औ स्नान ध्यान कर लीजिए घूम टहल लीजिए वहाँ पर सब कुछ देख लीजिए कौन कौन जा रहा है दीदी आपके साथ में ठीक अच्छा चलो ठीक है दीदी और हलो और बढ़िया वहाँ चले जाइए आगरा और क्या आगरा जाइए वहाँ ताज महल है ताज महल जाइए पहले वहाँ घूमिए वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हाँ सब कुछ देखिए अपने बच्चों को पति को सबको दिखाइए

कब जाना है अच्छा अच्छा अभी बीच में हम भी गए थे घूमने टहेलने अभी अभी आए हैं बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ आप भी चले जाइए कहीं कब जाना है मैम बोल नहीं रहीं हैं कैसे जाओगी कैसे जाओगी गाड़ी बुकिंग की हो ट्रेन से जाओगी अच्छा ट्रेन से जाओगी चलो ठीक है चले जाइए फिर ट्रेन से कैसे जाओगी वहाँ तो बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है अच्छा चक्कर के दवाई लेने ना ठीक है नमस्ते दीदी रखिए जाना होगा